जय सच्चिदानंद आंटी कहिड़ो हालु आहे मज़े में हिकदमि मज़े मे मां बि हिकदमि मज़े में केॾांहुं वञी रहिया आहियो अछा अछा हुन वटि घुमणु था वञो ठीकु आहे ठीकु आहे अछा अछा हा बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो मां मां त अकांउटंट जो कमु कंदी आहियां सूरत में पंजनि सालनि खां इन करे रोज़ु अप डाउन कंदी आहियां गाॾीअ में रोज़ु अप डाउन कंदी आहियां पंजनि सालनि खां अकांउटंट जो कमु कंदी आहियां मां रहंदी बोरेवलीअ में आहियां पर पंजनि सालनि खां अप डाउन कंदी आहियां छो त मूंखे शौंक़ु आहे ॾाढो पढ़ियल गढ़ियल आहियां त मूंखे शौंक़ु आहे कमु करण जो इन करे बिजी बि रहंदी आहियां ऐं ॿार बि हाणे वॾा थी विया आहिनि इन करे मां अप डाउन कंदी आहियां हाणे शिफ्ट थियण में ॿार नथा मञनि ॿार हाणे वॾा थी विया आहिनि पंहिंजा कम पाण कंदा आहिनि पर हाणे उन्हनि जी बि ॿुधिणी आहे उन्हनि खे उते ई थो मज़ो अचे त उते ई रहिया पिया आहिनि त मां बि रोज़ु अचु वञि कंदी आहियां ॿारनि जी बि ॿुधिणी पवंदी हा हा मुंहिंजो ॿारु मुंहिंजो वॾो वॾो छोकिरो बी एस सी कंदो आहे ऐं नंढो छोकिरो हाणे ॾहें दर्जे में आहे हाणे पंहिंजी ॿई पढ़ाई पाण ई कंदा आहिनि तव्हांखे यादि अथव असां अनंतपुर दरॿार जा प्रेमी आहियूं त असां ओॾे मिलिया हुयासे उर्लीअ में हिकु दफ़ो दर्शन ते हलिया हुयासे त हुते मिलिया हुयासे हा हा हा हा मौक़े ते हा हा त हुते असां ॾाढो ॾाढो संगति सां हा संगति सां ॾाढो मज़ो आयो हुयो हा हा हा हा असांजा ॿार रोज़ु कीअं गुरुअ जे दरॿार में दर्शन करणु जेको रोज़ु नियमु अथनि सुबुह जो मथो टेके ईंदा आहिनि जीअं असां वेंदा आहियूं त हाणे तीअं उहे बि मथो टेके ईंदा आहिनि हा हा हा हा रोज़ु जो हा हा हा हा इहो त जामु इहो जामु सुठो आहे पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारणु खपे की उहे बि रोज़ु दरॿार नियम सां वञनि हा हा सही सही सही ॻाल्हि आहे हा न मां नास्तो खणी वे हा नास्तो खाई वेंदी आहियां ऐं रोटीअ जो टिफिन खणी निकिरंदी आहियां पाण सां गॾु मां रोटी उते ई खाईंदी आहियां हा हा उहो त मां उहो सुबुह जो सवेल उथी पंहिंजो सभु कमु पुरो करे ई निकिरंदी आहियां ऐं ॿार वॾा आहिनि त उहे पंहिंजो कमु हं हा ॿारनि जे लाइ ठाहे हा हा हा हा बॉम्बे में चङियूं जॻहियूं अथव घुमण जे लाइ तव्हां वञो था त घुमी अचिजो ज़रूरु ज़रूरु हा पंहिंजे भेण खे चइजो पंहिंजे भेण खे चइजो तव्हांखे घुमाईंदी हा हा जुहु चौपाटी अथव हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु घुमी अचिजो ठीकु आहे जय सचिदानंद